भारत में नौकरी का समस्या ही समस्या है पढ़े लोग लिखे लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार है और किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है वो लोग पढ़ लिखकर भी बैठे हुए हैं परेशान है नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा और जो लोग को नौकरी भी मिलता है वो सही तरह का नहीं रहता है और नौकरी भी है फिर भी वेतन में कम है और जो जिसे नहीं मिला वो तो नहीं मिला क्या है कि अभी के दौर में हर घर से हर युवक पढ़ा लिखा है और हर लोग चाहता है कि हम नौकरी करे और नौकरी मिल नहीं रहा है बहोत परेशानी है और हर एक युवक कुछ न कुछ पढ़ लिखकर भी जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम मजबूरी में करना पड़ रहा है

मजदूरी कर रहा है कोई गाड़ी चला रहा है कोई अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूरी में कुछ न कुछ कर रहा है न चाहते हुए भी और कौन चाहता है कि हम इतना पढ़ लिखकर कोई अच्छा ऐसा काम करे जिससे शर्मिंदगी महसूस हो लेकिन फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है बहुत ऐसे लोग जो न नौकरी करते हैं उस दे उन्हें तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा काहे कि न कुछ करेंगे तो वो कैसे रहेंगे क्या पहेनेंगे कैसे उनका जीवन चलेगा ये सब सोचकर मजदूरी ही करने लगते हैं ऐसा स्थिति आ गई है हमारे भारत में पढ़े लिखे लोग नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं बहुत ऐसे लोग तो फांसी भी लगाने पर उतर जाते हैं नहीं नौकरी मिला तो जीकर क्या करेंगे इतना पढ़ लिखकर हम क्या किए कुछ भी नहीं किए बहुत बुरी स्थिति है हमारे भारत की और भारत से लोग नौकरी के तलाश में बाहर भी जाते हैं और कहीं न कहीं छोटी मोटी जॉब में प्राइबेट कम्पनी में या कहीं भी जा कर सेटल हो जाते हैं फिर भी वहाँ उनके हिसाब का नौकरी नहीं मिलता उनके हिसाब के पैसे नहीं मिलता फिर भी मजबूरी में कर रहे हैं क्या करेंगे ये नहीं करेंगे तो और जाएँगे कहाँ यहाँ के सरकार नहीं चाहती है कि युवक नौकरी करे अगर वो चाहते तो जरूर नौकरी देते और हर घर में एक नौकरी का स्थान होता लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेरोजगारी बेकारी भूखमरी ऐसी स्थिति आ गई है हमारे भारत में सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं नौकरी के तलाश में वो तो हो नहीं रही क्या करें बहुत परेशानी है